समस्तीपुर बाजार गेली तऽ साड़ी किनली बहुत तरहक साड़ी देखलकै बहुत अच्छा साड़ी रहै साड़ी किनली तऽ हम कहूँ कहूँ जाइ अबै रही तऽ वएह साड़ी पेहिर कऽ जाइ रहियै एक महीना साड़ीके भऽ गेलै हने साड़ीके रङ्ग नहि उड़लै हने साड़ी बहुत अच्छा रङ्गके है कोइ कोइ आदमी देखै है तऽ कहै है हमरो कनी चलैलए हूआँ किनबैलए साड़ी तऽ लोक साड़ी हुआँ नऽ बहुत अच्छा अच्छा मिलै है समस्तीपुर बजारमे हूएँ से साड़ी अनलीयै हन कीनिके बहुत रंग कलर साड़ीके अच्छा लागै हिके बहुत बढ़िऑं रङ्ग हइ साड़ीके तब पेहिन पेहिनके हम कहूँ कहूँ ने अपन वएह साड़ी जाइ छियै पेहिन पेहिनके तऽ कोइ कोइ देखै है तऽ कहै है हमहूँ एहि साड़ी किना दै लए ग चलब बहुत अच्छा साड़ीके रङ्ग